हेलो हँ अहाँ कारके ड्राइवरके लिए बुक करने छलिए अहाँ अहाँ आइओ नेपाल हम अहाँके अच्छासँ घुमाएब हमर सर्विस बहुत अच्छा हइ अहाँके कोइ दिक्कत नहि हैत हमर गाड़ी भी बहुत अच्छा हइ अहाँ आ सकलिए हँ हमरा यहाँ घुमैलए हम अहाँके बहुत अच्छा सर्विस देब हेलो हँ बिलकुल आबि सकली हँ हमर गाड़ीके सर्विस बहुत अच्छा हइ अहाँके कोइ दिक्कत नहि हैत एकदम अच्छासँ हम ड्राइवर छिए अहाँके जहाँ घुमैके अइ तहाँ हम घुमाएब पूरा नेपाल अहाँके हम घुमाएब बढ़िआँ बढ़िआँ जगहपर अच्छा अच्छा जगह मन्दिर उन्दिरसब हम अहाँके घुमाएब आ सकली हइ हमर गाड़ीमे सर्विस बहुत अच्छा छै हँ बिलकुल आ सकली हँ अहाँ जब चाहे तब आ सकली हँ अहाँके ओहि बारेमे हेलो हमरा यहाँ सड़क बहुत अच्छा छै एकदम समतल सड़क हइ अहाँके कोइ दिक्कत नहि हैत हमर गाड़ीमे बहुत अच्छासँ सर्विस देब कोइ कहीँ कठिनाइ नहि हैत हँ अहाँके बहुत अच्छासँ घुमाएब हर जगह सारा जगह हम अहाँके पूरा नेपाल घुमाएब प्लीज अहाँ अइऔ ठीक छै अहाँ अइऔ बहुत अच्छासँ यहाँके मन्दिरसब यहाँके गली बहुत अच्छा छै यहाँके होटलसब भी बहुत अच्छा छै अहाँके हँ आबू अहाँके कोइ दिक्कत नहि हैत कोइ कठिनाइ नहि अहाँ आ सकलिए हँ अच्छासँ हम अहाँके घुमाएब कोइ दिक्कत नहि हैत अहाँ जहाँ जाइलए चाहबै बिलकुल जा सकलिए हँ जतेक देर लागत ततेक देर अहाँके कहीँ कोइ दिक्कत आओर नहि हैत अहाँ आरामसँ अइऔ हमरा यहाँ बताबू अहाँ हँ आबू बहुत अच्छा हइ यहाँ आके अहाँके लागत बहुत कोइ कठिनाइ नहि हैत अहाँके नहि बैग ढोएके पड़त कहीँ उतरिकऽ रास्ता भी बहुत अच्छा छै आओर बहुत ही सबकुछ अच्छा छै अहाँ आ सकलिए हँ हमरा यहाँ हँ बिलकुल आ सकलिए हँ अहाँ अहाँके कोइ कठिनाइ नहि हैत अहाँ एकदम अच्छासँ अइऔ अहाँके हमे आओर घुमाएब हर जगह मन्दिर दोकान शॉप मार्केटिङ्ग सब करबाएब अहाँके हँ अच्छासँ हर जगह घुमाएब होटल आओरसब यहाँ पर भी सब घुमाएब अहाँके जतेक देर घुमि सकलिए हँ ततेक देर जतेक देर लागत अहाँके हमसब जगह घुमाएब कोइ जल्दबाजीमे नहि हर जगह अहाँके अगर कोइ जगहके जानकारिओ लैके हम हर जगहके अहाँके जानकारी देब गे कोइ दिक्कतके बात नहि छै अहाँ अइऔ हमरा यहाँ हमर टैक्सीमे बैठिऔ हम अहाँके हर जगह घुमाएब गऽ हँ हर जगह अइऔ हम अहाँके हर जगह घुमाएब अच्छासँ कोइ दिक्कत नहि हैत ठीक छै हम फोन रखे छी अहाँ अइऔ ठीक छै अहाँ अइऔ